دیکھیے گوتم بدھ نگر میں جو ہے جو رواج چلتے آ رہے ہیں جو رسم و رواج نئے نئے بنائے جا رہے ہیں وہ ہمارے یہاں پر کچھ اس طریقے سے چل رہے ہیں زیادہ مدرسوں میں تو نہیں ہوتے جو نئے رسم و رواج ہیں لیکن اسکولوں وغیرہ میں زیادہ تر ان رسم نئے نئے رسمیں نکلتی ہیں نئے نئے رواج آتے ہیں ان میں اسکول وغیرہ کے جو ٹیچرس ہوتی ہیں جو سر ہوتے ہیں جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ بچوں کو ایک دو دن پہلے سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے آپ اس کی تیاری کر لینا کچھ بنواتے ہیں اس طریقے سے کرواتے ہیں اور مدرسوں میں جو خاص طور سے جو خاص رسم ہوتی ہے اس کو نبھایا جاتا ہے باقی جیسے چھبیس جنوری ہو گئی پندرہ اگست ہو گئی یہ سب اہم دن ہیں ہمارے ہندوستان کے لیے آزادی کے لیے تو ان کو نبھایا جاتا ہے باقی فالتو میں نہیں کیا جاتا اور یہ سب اسی طریق